ہاں میری پینٹنگ اخبار میں بھی شائع ہوئی ہے روز نامہ اودھ انقلاب ہے انقلا روز نامہ اودھ میں ہے اور میگزین ہے میگزین کا نام ہے تعمیرِحیات ہے سچا راہی ہے المؤمنات ہے یہ اک سب کالج کے میگزینز ہیں اس میں میری پینٹنگ شائع ہوئی ہیں اور اس میں لوگوں کو پسند بھی آئی ہیں اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جیسے کی اس کا پس منظر مطلب تعلیمی پس منظر رہتا ہے لوگ اس سے کچھ سبق حاصل کریں اور اس کو لوگوں کو پسند بہت اچھا خوشنما منظر ہو اور باغ وغیرہ کا رہتا ہے اس میں بچے گھوم رہے ہوں پھر رہے ہوں ٹہل رہے ہوں اس طرح کا پس منظر میں رکھتا ہوں تا کہ لوگوں کو جو ہے ذہنی سکون ملے اس طرح کا رہتا ہے اور کئی کئی میگزین میں بھی شائع ہوئی ہیں مجھے اتنا تو یاد نہیں ہے لیکن اچھے خاصے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں میرے تو پس منظر میں بھی بہت ساری اور بھی طرح کے پس منظر ہیں اس کا جیسے کہ کالج میں جیسے بچے کچھ پروگرام کر رہے ہیں یا کوئی بھی پروگرام جیسے کچھ کرکٹ وغیرہ کا ہوا ہے یا کوئی ایسا کھیل کا ہوا ہے تو اس کو پس منظر کا تقریباً یہی رہتا ہے خاص طور سے تعلیمی پس منظر زیادہ بہتر رہتا ہے میرے لیے شکریہ